फोन आई गेआ में जाना में इक ऐप ना डाउनलोड कीती ही स्विगी ते ओहदे च नी एह् खाने पीने आह्ला समान मतलब घर आई जंदा आनलाइन तुस आर्डर करो नां ते फिर में ना ओह्दे बिच्च इक दिक्खेआ ते मेन्यू बिच्च ते चार पंज चीजां फिर में दो चीजां आनलाइन आर्डर कीतियां ते आर्डर कीतियां ते ओह् अजें पुज्जी दी निही घर में उसी कैंसल कराना हा आर्डर गी मिगी नां कोई फोन आई गेआ मिगी नां कुद्धरै जाना पौना हा जाना पौना हा ते में आर्डर हून कैंसल करना हा ते कि'यां करां कैंसल मिगी पैह्लें पता निहा इ'न्ना ते फ्ही में उस ऐप च गेई ते सैटिंग च गेई फिर दिक्खेआ फिर में उं'दी ऐप बिच्च ना उत्थै उसी ओह् कीता कैंसल पाया ते ओह् आखन लगे ओह् बंदा ते निकली गेदा देने आस्तै ते पर में आखेआ कम्म करो तुस तुस आर्डर उप्परा कैंसल करुड़गे क्योंकि में नेईं लेई सकदी क्योंकि में घर होना नी ते फिर ओह् आर्डर लैना कु'न्नै ते घर साढ़ै कोई नी ऐ हा ते फिर ओह आर्डर कु'न्नै लैना हा ते फिर में उत्थैं गेई उं'दी ऐप च ते उं'दी ऐप च में आर्डर कैंसल कराया ते जेह्ड़ी मेरी पेमैंट मेरे पैसे हे ते ओह् अद्धे उ'नें कट्टी ले ते अद्धे पैसे बापस आए में ते फिर में दबारा उ'नेंगी रिक्वेस्ट कीती देओ मेरे पैसे पूरे आखदे महाराज थोआढ़ा समान निकली गेदा ऐ ते ओह् समान साढ़ा वेस्ट होना इक किसम दा ते अगर ओह् आखन लगे नेईं वेस्ट नी करदे करना ते इक कम्म करो अद्धे पैसे तुस पे करो ते अद्धे पैसे फ्ही अस करने आं ते में मजबूरी ही ते फिर में केह् करदी में आखेआ चलो ठीक ऐ में ना ओह् आर्डर इस तरह ही कैंसल कराया फिर अद्धे पैहे फिर में उ'नें गी दित्ते ते अद्धे पैसे मेरे हून अकांउट च बापस आई गे ते चलो हून अग्गें बी ध्यान रखगे ते किस तरह आर्डर करना चाहिदा किस तरह निं करना चाहिदा